हिन्दू रीति रिवाज में ऐसे त्योहार होली हुई होली में लोग रंग या गुलाल से खेलते हैं रंग गुलाल खेलते हैं दिवाली में दीप जलाया जाता है लक्ष्मी जी का पूजा होता है अच्छा और हिन्दू रीति रिवाज में डाला छठ होता है सूर्य भगवान के पूजा की जाती है और और राम नौमी में राम जी का पूजा होता है नौ दिन नौरात्रि के रूप में राम नौमी मनाई जाती है राम जी की पूजा की जाती है और महा शिवरात्रि शिव जी की पूजा की जाती है दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा गोवर्धन जी को पूजा की जाती है क्योंकि हिन्दू रीति रिवाज सारे देवता है ये त्योहार हिन्दू लोग मनाते हैं